साढ़ै डोगरी कल्चर च नी बत्थेरे ध्यार मनाए जंदे न जियां लोह्ड़ी आई देआली आई होली आई दशैहरा आई गेआ हर इक ध्यार बक्खरा बक्खरा चीज़ां मनाई जंदियां बड़े हारे ध्यारें च बक्खरी बक्खरी चीजां बनानें अस जियां साढ़ै डोगरी डोगरें च सारें शा ज्यादा जेह्का होंदा कि मेन कोई ध्यार आया नी ते असें सारें कोलां पैह्ले केह् बनाना अंबल बनाना अंबल बनान्ने अस जियां लोह्ड़ी आई ते ओह्दे आस्तै त्रिचौली बनाऊ उड़ने भुग्गा बरत रखदे दिक्खो साढ़ै भुग्गा बरत ते भुग्गा बनांदे फ्ही सारे जने जेह्के जेह्के होन जागतें आस्तै रक्खेआ जंदा नी ओह् बरत ते सारे जने बंडने अस फ्ही घर ही जिसलै सारे जने किट्ठे होंदे ते बड़ियां चीज़ां बनाई जंदियां जियां खोऐ दी बरफी बनान्ने अस घर जेह्के जेह्के बड़े हारे लोक खोआ कड्ढदे न ते अस बी कड्ढने ते बनान्ने ऐ खोऐ दी बरफी बनानी अंबल बनान्ने चने दी दाल बनान्ने जियां साढ़ै डोगरें च बनाई जंदी नी ज्यादतर चने दी दाल ओह् पाइयै सोए पाइयै उ'यां बनान्ने बैसे पता ऐ सोए चने दी दालै च सोए पाइयै डोगरें बगैर होर कोई नी बनांदा ऐ इ'यां सुआदली बनदी इ'यां होर बड़ियां चीज़ां होई गेइयां ब मेन ज्यादतर इ'यै बनान्ने खीर बनान्ने चौलें दी शैल चौल नेईं खीर बनांदे जिसलै कोई बी निक्का मुट्टा बी ध्यार होऐ इ'यां धाम शाम अस किसे बी देचै जियां कोई जागत दा जनम शनम आई गेआ ते होर बी कोई बत्थेरे किसम दियां धामां होंदियां रौंह्दियां साढ़ै डोगरें च डोगरीं च जेह्कियां सारे हा ज्यादा बनाइयां जंदियां ओह् होंदियां अंबल ते खीर